تہمات ایسی باتوں یا عقائد کو کہا جاتا ہے جن کا سائنسی یا منطقی بنیاد پر کوئی ثبوت نہیں ہوتا مگر لوگ پھر بھی ان پر یقین رکھتے ہیں یہ عقائد اکثر نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں اور معاشرتی یا ثقاقتی روایات میں گہرائی سے جڑے ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں کئی عام تہمات پائی جاتی ہے جن پر لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں مثال کے طور پر کالی بلی کا راستہ کاٹنا بدشگونی کی علامت سمجھا جاتا ہے اس طرح اگر کوئی آئینہ ٹوٹ جائے تو لوگ اس سے سات سال کی بدقسمتی کی علامت مانتے ہیں بعض افراد صبح کسی خاص شخص کا چہرہ دیکھنے کو منحوس سمجھتے ہیں کچھ لوگ جھاڑو کو رات کے وقت استعمال کرنا بدقسمتی کا باعث سمجھتے ہیں ہمارے یہاں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اگر چھینک آ جائے تو کام روک دینا چاہیے کیونکہ یہ منحوس اشارہ ہے نظربد کے اثرات سے بچنے کے لیے لوگ کالے دھاگے یا نیلی چیزوں باندھنے کو مفید سمجھتے ہیں کئی خواتین بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے ان کی پیشانی پر کالا ٹیکا لگاتی ہیں پرندوں کی مخصوص آوازوں کو آنے والی آفات کی اما علامت سمجھا جاتا ہے بعض لوگ گھوڑے کی نال کو دروازے پر لگانے سے خوشنصیبی کی توقع رکھتے ہیں اگر راستے میں سانپ یا اللو دکھائی دے تو اسے خطرے کی نشانی سمجھا جاتا ہے یہ تہمات معاشرے میں خوف اور غیر یقینی کی فضا پیدا کرتے ہیں حالاںکہ ان کی کوئی سچائی نہیں ہوتی ہمیں چاہیے کہ ہم ان تہمات کی بجائے علم منطق اور حقیقت پر یقین رکھیں